नांऽ मेरा सुशील ते घर साढ़े आई गे महाराज कड़ियां मन्हास ते अस मतलब दूर प्हाड़ें बिच्च रौंह्दे साढ़े जेह्कियां मतलबऔन जाने आह्ला साधना ऐ जेह्का साढ़ै सिड़कां मतलब ओह् बी नेईं स्हेई चलो हून फिर बी मतलब थोह्ड़ा बहुत डिवैलप्मैंट होई ठीक सिड़कां बनी दियां मतलब बिजली छिजली पुज्जी दी हून मतलब थोह्ड़ा डिजिटल तरफ जा दे अस लेकिन फिर बी बड़ियां सारियां प्राब्लमां असेंगी औंदियां ते मेरे म पापा दा नांऽ ऐ कैलाश कुमार मम्मी दा नांऽ ऐ नीलमा देवी ते मेरे पापे छे भ्राऽ न कुछ ओह्दे चा मतलब अपने ध्याड़ी लाइयै गुजारा करदे कुछ जाब करदे लेकिन फिर बी मतलब बड़ियां सारियां मुश्कलात औंदियां असेंगी मेरी जेह्ड़ी शुरुआती पढ़ाई ओह् में उत्थै गै अपने साढ़ै लोकल स्कूल प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल भूंगता ओह्दा नांऽ उत्थैं दा कीती फिर ओह्दे फिर ओह्दे बाद असें अपनी प्राइमरी मिड ऐ पंजमी पास करियै उत्थै फिर अ'ऊं मिडिल स्कूल आई गेआ उत्थैं में छेमीं छेमीं च अडमीशन लैती फ्ही उत्थै अठमीं पास करियै मैं ते अ'ऊं आई गेआ हाई स्कूल तनास उत्थै में अपनी नौमीं और दसमीं जेह्ड़ी पूरी करी कीती और फिर बी मतलब इन्ना असेंगी औंदा जंदा कुछ नेईं था अस मतलब पढ़ने गी बी ज्यादा कोई खास इंटैलीजैंट नेईं थे ते कन्नै फिर बी इ'यां इक मतलब साढ़ै ग्रांऽ दे जागतै इक रौंह्दा जि'यां कि भई बड़ी मेह्नत करदे अस बी बड़ी मेह्नत करदे होंदे हे समझ चीजां नेही औंदियां रट्टा रुट्टा मारियै पा मतलब पास होई गे फिर बी उत्थै अग्गै आई गै गे भई हून थोह्ड़ा सिटी आह्ली साइड आई गे अस अपने साढ़ै उत्थै तसील जित्थै साढ़ी चनैनी उत्थै निक्का नेहा इक शैह्र बी ऐ उत्थै आए अस जिसलै तां उत्थै असेंगी बड़ियां सारियां चीजां नमियां सिक्खने गी लब्भियां बड़े सिटी दे जागतै कन्नै इंट्रैक्शन होई होर बड़ियां सारियां चीजां सिक्खियां असें बड़े बड़े मतलब हाइली ऐऐजूकेटड जेह्ड़े टीचर्स लब्भे उत्थै जेह्ड़े असेंगी होर असें बड़ा किश सिक्खेआ उत्थै होस्टल होस्टल बिच्च रेह् अस दो साल असें होस्टल च कट्टे दोस्त बड़े सारे नमें दोस्त बने फिर असें उत्थै बड़ियां सारियां चीजां सिक्खियां होर पढ़ने गी इक थोह्ड़ियां चीजां असेंगी समझ औन लगियां होर उत्थै असें अपनी मतलब बाह्रमीं करियै फिर अस इत्थै आई गे भई उधमपुर आई गे होर इत्थै साढ़ी ग्रैजुएशन जेह्की ग्रैजुएशन करी ओड़ी ऐ अस फर्स्ट इयर जदूं आए अस इत्थूं दा इसी मतलब हून बी बड्डा शैह्र डिस्टिक डिस्टिक लेबल ते इत्थै कोई पता नेईं था इन्ना पर असें बड़ियां सारियां चीजां चलो जेह्कियां चनैनी तसील लेबल दियां चीजां सिक्खी दियां हियां असें ते चलो ओह्दे बारे च थोड़ा बहुत पता था जेह्कियां ऐसियां चीजां इत्थै बड़ी हैल्प कीती साढ़ी ते उत्थै दे बाद बी असें जिसलै ग्रैजुएशन दा साढ़ा सिलसिला शुरु होई गेआ दोस्त बने नमें नमें नमियां नमियां चीजां सिक्खियां असें कम्म काज बी करना शुरू होई गे आपू गै के पता था कि भई साढ़े घरै आह्ले नेईं इन्ने अमीर न मतलब थोड़े गरीबी हालत थी ते असें सोचेआ कि भई थोह्ड़ा कम्म कीता जा तां कि घरै आह्लें गी बी मदद होई सकै होर आपूं बी अस अपने पैरें उप्पर स्टैंड होई सकचै असें ब्याह् च वेटरियें दा कम्म करना शुरू करी ओड़े होर ध्याड़ियां धयूड़ियां बी मिस्तरियें मुस्तरियें कन्नै बी कंटैक्ट करना शुरू करी ओड़े भई कि कोई ध्याड़ी लाने दा साधन बनी जा तां कि अपने कालज दा खर्चा अस चलाई सकचै फिरी असें खर्चा अपना करना लैना बंद करी ओड़ेआ अपने पैरें उप्पर खड़ोई गे हून कि कम्म करना शुरू होई गे पढ़ने च बी थोह्ड़ा ठीक इंट्रस्ट था ते हून थोह्ड़ा उत्थैं दे बाद जिसलै साढ़ी ग्रैजुएशन होई फ्ही अग्गें सोचेआ कि हून केह् कीता जा ग्रैजुएशन होई गेई ऐ हून असेंगी लग्गेआ कि भई एम ए करदे लेकिन फिर बी असेंगी लग्गेआ कि एम ए च कोई असेंगी इन्ना स्कोप नेईं लब्भै दा ऐ बी एड दे बारे च सोचेआ फिर बी सोचेआ कि बड़ा टैम लग्गना पैसा बी बड़ा लग्गना होर कमाई बी इन्नी ज्यादा कोई साधन नेईं था ओह्दै आस्तै असें फैसला कीता कि हून भई कंपीटेटिव दी त्यारी कीती जा